में अपने दोस्तें दी फैमली कन्नै गेआ हा दोस्तें दे अपने परिवारै कन्नै सारें कोला पैह्लें पिकनिक गेआ हा मानसर मानसर लेक जम्मू दी बड़ी फेमस लेक ऐ ठीक ऐ एह् मानसर लेक ऐ जेह्ड़ी बड़ी गै जादा फेमस लेक ऐ इत्थें चारों तरफ इ'यां प्हाड़ियां ऐ बिच्च इन्नी सुन्दर जेही लेक ऐ ते कन्नै एह्दा थोह्ड़ा रिलिजियस बी ऐ धर्म धर्म दे नाल बी ऐ उं'दे लोकें दे जुड़ी दी ऐ एह् लेक उद्धरा दा इन्नी कैंट सीनरी ऐ इक ते प्हाड़ उप्परा बिच्च लेक लेक दे बिच्च सारें कोला कैंट मज़ा आंदा कि बोटिंग करने दा बोटिंग करने दा इन्ना मज़ा आंदा न कोई स्हाब निं पूरी लेक कोई ढाई तिन्न किलो मीटर लंबी लेक होनी ऐ ते बोटिंग करने दा इन्ना मज़ा आंदा न बिच्च कि कोई स्हाब निं में ते फैमली मेरी ते दोस्त बगैरा बड़े बारी गेआ में उत्थें ते उत्थें फ्री टाईम इंजाए करने दा बड़ा ई मज़ा आंदा इन्ना मज़ा आंदा कोई स्हाब निं ऐ कि जियां उत्थें फ्री टाईम करने दे अलावा होर बी बड़ी गेमां होंदियां इक ते ओह्दी करी लेई तुसें बोटिंग दी करी लोई ओह्दे अलावा बी उत्थें बड़ियां होंदियां जियां झूले झाले बी लग्गे दे उत्थें थोहड़ा इ'यां निक्का जेहा ज़ू बी बनाए दा ज़ू टाईप ओह् बी दिक्खी लैओ फिर मन्दर टाइप घूमी लैओ होर बी बड़ी जगह् इ'यां फ्री टाईम पास बड़ा होई जंदा उत्थें ते पार्क बगैरा बी ऐ जित्थें तुस कम्म कुम्म करी सकने